السّلام علیکم و رحم وعلیکم السّلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ ہاں ٹھیک ہے الحمد للہ آپ کیسے ہیں جی جی جی جی جی جی جی جی جی ہاں یہ تو بہت ضروری ہے آج کل بارش کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پانی بھر رہا ہے گلیوں میں نالے میں بہت تکلیفیں ہو رہی ہیں اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں جیسے اور پھر گرمی بھی بہت زیادہ سخت ہے جس کی وجہ سے بجلیاں بھی نہیں آ رہی ہیں بہت بجلی کٹ رہی ہے اور راتوں کو سونا اور دن میں سخت دھوپ کی وجہ سے بہت دقت ہوتی ہے اسی اسی طرح صفائی جو بتا رہے ہیں آپ

جی ہاں جی جی ہاں بیٹھ کے بات کرنا بہت ضروری ہے جب تک بڑوں سے بات نہیں کریں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا صفائی بھی ہے اور بجلی کا مسئلہ ہے نالے کا بھی مسئلہ ہے آج کل برسات کا موسم ہے اس وجہ سے بہت زیادہ گندگیاں اور بیماریاں پھیل رہی ہیں اگر جب تک بیٹھ کے بات نہیں کریں گے اوپر والوں سے تب تک ہم کام نہیں ہو سکتا ہے جی جی ہاں بالکل صحیح ہے کوئی ٹائم متعین کر کے کوئی دن مقرر کر کے ہم لوگ بات کر سکتے ہیں اس پہ جی جی جی ٹھیک ہے شکریہ